बाइक अगर नया नया कोई चलाता है या सीखता है तो उसको ध्यान देना चाहिए ब्रेक क्लच और आगे और इसी की वजह से अगर आगे नहीं ध्यान देता है क्लच दबा देता है ब्रेक दबा देता है जिसके कारण उ बाइक रुक जाता है और बाइक रुकने के कारण अगर तेज़ी से एसलेटर दाब देते है तो उ आदमी एक्सीडेंट हो जाता है ऑक्सीडेंट होते कि समय नया नया सीखते हैं उसको समझ नहीं पाता है एसलेटर कभी दाब देते हैं कभी ब्रेक दाब देते हैं जिसके कारण वो एक्सीडेंट हो जाता है औ एक्सीडेंट होने के फलतः उसको सीखाने वाले जो होते हैं बाइक सही तरीके से जैसे बाइक चलाना जैसे सीखता है तो एसलेटर हुआ ब्रेक हुआ उस पर ध्यान देना चाहिए और असलेटर का जगह पब ब्रेक दाब देता है असलेटर गियर के जगह पर असलेटर दाब देता है जिसके कारण वह एक्सीडेंट हो जाते हैं और गिरने के बाद जो होता है अत्यधिक क्षति हो जाते हैं गोड़ हाथ जो होता है अपना थोड़ा मोरा घायल होता है जिसके कारण सही तरीके से सीखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए बाइक चलाते समय आगे की ओर देख कर चलाना चाहिए और बाइक चलाते समय ब्रेक गियर क्लच जो होता है ये सब पर ध्यान देना चाह और ध्यान देने के बाद साथ में अगर जब बाइक सीखते हैं तो एक आदमी के पीछे में उसके बाद तब सीखिए ताकि वो बताएगा ब्रेक दाबिए क्लच दाबिए अन्यथा नया व्यक्ति अगर कोई बाइक पर चढ़ता है अगर नहीं चलाया तो ब्रेक दा दाबने के जगह पर क्लच दाब देते हैं असलेटर दा दाब दे जेते देते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं